हैलो तुंदे कोल कल्ल में आई ही मच्छलियां खरीदन तुसें मिगी सड़ी दियां मच्छलियां देई ओड़ियां हून में केह् करां इन्नी मैहंगाई ऐ इन्नियां मैहंगियां मच्छलियां न हून में केह् करां हून तुस सनाओ में केह् करां ओह्दा इन्नियां जादै आंदियां हियां कोई इक्क दौ होनी ठीक बाकी सारियां बेकार खराब सड़ी दियां ना में उनें गी केह् करां ओह्दा आं ठीक ऐ होर में केह् आक्खी सकनीं में तुंदे कोल ना नमियां खरीदन औना पर हून में पैसे निं देने पर अं ठीक नेईं हियां खराब हियां चलो भई थोह्ड़े देने पर में पूरे निं देने अद्धे देने आं हून में होर केह् करी सकनी आं मेरे बी ते पंज सौ वेस्ट होए न में केह्ड़ा कमानी आं आं तां गै में आक्खा नी आं की अद्धे पैसे लेई लैङ कल्ल ते तुस साढ़े बारै ई बी ते सोचो आं ते में आक्खा नी आं ना आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फिर